ہمارے خیال سے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو آج کل اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے اردو زبان کے متعلق سے اگر بتائی جائی تو آج کے دور میں ہر کالج میں اسکولوں سے اردو زبان کا خاتمہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے کیونکہ آج کے دور میں جتنے بھی طلبا ہیں وہ انگلش اور ہندی کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں کالجوں میں بہت ساری جگہ سے اردو ختم ہو جا رہا ہے یہ ہماری بنیادی زبان ہے اور ہندی انگلش سے بھی اچھی زبان ہے جسے ہم کو رکھنا چاہیے ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں یہاں تک کہ دسویں بورڈ تے ایگزام تک بھی اردو پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد اردو کا نجام پوری طرح ختم ہو جاتی ہے بورڈ ایگزام سے یہاں تک اردو زبان سے آپ آگے پڑھنے والے جیسے آپ گریجویشن کر سکتے اردو زبان سے جو بہت اچھا ہوتا ہے ٹیچنگ لائن کے لیے اردو زبان اس لیے اردو زبان بہتر ہوتا ہے اور اردو زبان ہم سبھی کو سیکھنی چاہیے تاکہ اردو اور ہندی کا جو مکس اپ ہوگا وہ بہت اچھے سے ہوگا اردو زبان ہندی اور انگلش کے مطالبے سے بہت اچھی زبان ہے